हेल' माबे माबे हेल' मानोथो हरदोंमोन औ मा मैगं बेलाय मा मा मैगं नांगौ नोंनोलाय लकेल मैगंखौथ' थिनालियावहाय बे गामियारिफोर फानफैयोहाय थिनालियावहाय मोननो हागौ ओमफ्राय हुलथु आवबो मोनो हुलथुआव लकेल मैगं ओमफ्राय मा मा मैगंखौ नांगौ आं माबानानै हरनो हागोन नोंनो दामाथ' दा दामगोसाथारहाय लकेलफ्रा जि दामगोसा भिन्दिआबो साथि थाखा किल' केजि सायथाखा केजि ओमफ्राय फोरलायाबो बिदिनो माबा थाङोहाय एखेआनो सायथाखा केजिआनो थाङो फन्सास साइथ थाखायानो फोरला जिंखाफ्राबो ओमफाय लकेलबाबो आरो बांसिन जाबावोसो दामआ ओमफाय नोंनो मा माखौ नांगौ आं माबानानै होनो हागोन टिटागुरियावबो माबा लकेल मैगं मोनो गामियारिफोर लांनाय दे खांख्राइफोरखौ एसे मोनगोनखोमा गांजेमाफोरखौ मोननाय नङा लकेल नाखौ दा एसे अखा हानाय नालाय खखाफोराव नांनाय मोननो हागौ मा मा ना नांगौ नोंनोलाय आयौ बोथियाथ' देरस' थाखा पवाहाय नोंबा बायगोन ना बायाहाय देरस' थाखा मानिखौ लकेल नाया दामगोसा जाथारो ओरैनोबा ओमफ्राय मैगङालाय मा माखौ नांगोन औ ओमफ्राय थारुनखौ नाङा थारुनखौ थारुनजों नाजों गोथाव जाथारोना होमबालाय ना बोथिया थारुनाबो माबानिसो बै मा होनोमोनलाय हाजो खाथिया नायगाव नायगावनि सरलपारानि नङा बै नायगावआवबो दङ'ना नायगावनाबो गोथाव थारुना ओमफ्राय टिपकाइनियाबो टिपकाइ बासबारिनाबो गोथावहाय ना बोथियाखौलाय बिसिबां पवा लांनांगौ औ खय पवा लांगोन होमबालाय लांसां आं बेखौनो लकेलखौनो लांसां आं ना बोथियाखौलाय बिसिबां सेरसे औ ओमफाय दा फैसाखौ खम हरब्ला हयले आं मानिनाय नङाहाय होमबालाय जिंखा फोरला ओमफ्राय खुमब्रा ओमफ्राय ना बोथिया थारुन लांनोसै ओमफ्राय आं ट्रेनजोंसो थांगासिनो दं